میں نے حال ہی میں ایک آن لائن تعلیمی پروڈکٹ جو ایک ناول تھا آڈر کیا تھا یہ ناول مجھے کل موصول ہوا اور میں اس سے بےحد متاثر ہوا ناول کی طباعت جلد بندی کاغذ کا معیار اور سب سے بڑھ کر اس کا مواد نہایت اعلیٰ معیار کا تھا کہانی نہ صرف دلچسپ اور سبق آموز تھی بلکہ زبان بھی سلیس اور فصیح تھی جو پڑھنے میں بےحد آسان اور دل کو بھا لینے والی تھی یہ پروڈکٹ واقعی میری توقعات سے بڑھ کر نکلا میں اس تجربے سے بہت خوش ہوں اور اس ادارے یا کمپنی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قدر عمدہ تعلیمی مواد فراہم کیا مستقبل میں بھی ایسے مزید تعلیمی اور ادبی پروڈکٹس کا انتظار رہے گا اور میں اسی ویب سائٹ کا استعمال کرنا چاہوں گا